हेलो सर मैंने उबर बुक किया था तो उबर वाला बॉय आपका पहले ही टेम से पंद्रह मिनट लेट आया उसके उपरांत रोड पे चलते चलते स्पीड लिमिट थी रोड वाली उससे भी धीरे धीरे चलाया फिर मैंने बोला तो उसने बोला मैं तो ऐसे ही चलाऊँगा मैंने कुछ नहीं कहाँ सर मेरी ट्रेन थी मैं सोच रहा हूँ मैं ट्रेन के हिसाब से पहुँचा देगा अपने हिसाब से तो उसने में अपने ट्रेन स्टेंड पे जब पहुँचा रेलवे स्टेशन पे तो मेरी ट्रेन निकल गई थी और मेरी ट्रेन निकल गई तो मैं अब आपको धन वापसी के लिए रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ मेरा पूरा पेमेंट वापस चाहिए मैं एक रुपए नहीं दूँगा और मैंने उसको बोला तो वो झगड़ने लगा फिर बोल रहा है मैं तो ऐसे चलाता हूँ ये है और वो है तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी रही और मुझे ऐसा बंदा बिल्कल नहीं चाहिए और आपको भी मुझे अगली बार मैं बुक करूँ तो मुझे अपने टैम से पहले पहुँचा दे ऐसा लड़का चाहिए और मेरी ट्रेन निकल गई मैं मेरे पैसे वापस लेना चाहता हूँ और मैं उस लड़के की कंप्लेन निकालना चाहता हूँ तो मुझे मेरी जो पूरा पेमेंट हुआ उसका पूरा पेमेंट वापस चाहिए और अब के बाद ऐसी मुझे कोई गलती नजर नहीं आनी चाहिए सर मैं इस कंप्लेंट को आपको दर्ज करा रहा हूँ और जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें इसमें आपका ही फायदा है